हेलो सर क्या हाल है सर क्या चल रहा है स्कूल का क्या हालत है क्या क्या दिक्कत आ रहा है अच्छा जी जी जी जी जी जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल तो आपका यही कहना है जो मतलब स्कूल में टीचर बढ़ाया जाए और टीचर के साथ साथ वहाँ का गाइडेंस भी अधिकतर करा जाए जिससे हमारा विद्यालय आगे ग्रोथ करे यही कहना है आपका अच्छा अच्छा

अच्छा अच्छा तो मतलब स्कूल में टीचर चहिए कितना मतलब दो चार पाँच तो चाहिए ही चाहिए है न तो दो चार पाँच दो चार पाँच टीचर चाहिए जिससे हमारा विद्यालय और मतलब आगे जाए और यहाँ का विद्यालय का विद्यार्थी है वहाँ का यहाँ का नाम रौशन करे और अपने टीचरों का नाम ऊपर करे और साथ में जितने भी अपने पेरेंट्स है उनके उनका भी नाम रौशन हो तो हमारा तो यही कमी है जो यहाँ पर टीचर्स दिया जाए जिससे हमारा पूरा विद्यालय ऊपर जाए यही है और साफ साफ जी हाँ बताइए जी जी जी जी जी जी

जी जी जी बिल्कुल जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी तो साफ साफ सफाई का क्या मतलब है साफ सफाई सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि उसमें भी कर्मचारियाँ क्यों भर्ती करवाया जाए जी जी जी हाँ हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल अच्छा तो मतलब सफाई का मतलब पूरा प्रबंध करवाया जाए और कर्मचारियों को भर्ती करवाया जाए यहाँ पे जिससे हमारा विद्यालय पूरा साफ सफाई रहे और यहाँ का माहौल अच्छा बना रहे ताकि कोई भी अगर कहीं से आता है चेक करने के लिए तो उसको लगे कि यहाँ पर साफ सफाई पूरा हो रहा है ना अच्छा अच्छा चलो ठीक है तो मैं मैं आपसे पूरा ध्यान देता हूँ और मैं इसको सुधार करने का कोशिश करूँगा ठीक है चलिए ठीक है ठीक है थैंक यू